अजकल्ल दे ञ्याणे न जेह्ड़े ओह् बड़ियां गेमां खेलदे जियां होई आ मतलब कि खो खो कबड्डी फिर बालीबाल फुटबाल न चिड़ी छिक्का होर फिर राह् रस्सियें बी इक गेम ऐ फिर ओह् शाट पुट सुट्टना फिर उब्बी इक गेम ऐ फिर बालीबाल खो खो एथलीट इब इब्बी इक गेम ऐ फिर गेमां ते सानूं जरूरी ऐ कि साढ़ी रुट्टी खाना जरूरी ऐ सानूं अस रुट्टी खागे तां साढ़ी गेम खलोई सकग अजकल्ल दे ञ्याणे मतलब कि गेमां खेल दिक्खी खिद्दू संतोलिया टैना होई गेआ फिर फिर बालीबाल फुटबाल फिर कबड्डी खो खो टैना लोहा लोहा लक्कड़ लक्कड़ छप्पन छपाई मतलब कि अस अपने जमाने खेलदे हे अजकल्ल दे ञ्याणे बी इ'यै चीजां खेलने न ते खेलना ते बड़ा जैदा जरूरी ऐ ते अगर अस खेलगे ते किश बनी पाग्गै अगर अस नेईं खेलगे ते अजकल्ल दे बड़े सारे बच्चे जेह्ड़े नमीं नमियां गेमां खेलदे जिंदे असें नांऽ बी निं सुने दे होंदे अजकल्ल ञ्याणे बड़ियां गेमां खेलदे न पराने जमाने च ञ्याणे होंदे हे जेह्ड़े ते टैना टूना खेलदे हे पर अजकल्ल ञ्याणे है निं खेलदे हैन ञ्याणा टैना टूना ते पर गेम साढ़े इक अंग ऐ ते असें खेलना चाहिदा ऐ ते अजकल्ल दे निक्के निक्के ञ्याणे गेम खेलना स्टार्टिंग करदे अजकल्ल लोग फ्रीफायर ते पब जी पब जी फ्रीफायर फ्रीफायर खेलदे पब जी खेलदे अजकल्ल दे ञ्याणे फिर पब जी लूडो फिर

पब जी लूडो फ्रीफायर फिर सर्वे सर्व फिर गड्डी आह्ली गेमां होइयां जियां उब्बी खेलदे फिर पंगूड़े आह्ली होई कोई गेम उब्बी खेलदे न फिर खेलना साढ़े आस्तै बड़ा जरूरी ऐ अजकल्ल दे ञ्याणे बड़ियां गेमां खेलदे जेह्ड़ी कि नमीं नमियां ऐ बत्थेरियां गेमां न नमीं नमियां आई दियां खो खो कबड्डी फुटबाल बालीबाल संतोलिया छप्पन छुपाई लक्कड़ लक्कड़ लोहा लोहा बालीबाल फुटबाल अजकल्ल हर इक स्कूल कालेज बिच्च मतलब की ओह् बनी गेदे अजकल्ल हर इक स्कूल कालेज च ग्रा ग्राउंड बनी गेदी खेलने आस्तै ञ्याणे उत्थै बेहियै खेलदे जिंदे घर जेह्ड़े बच्चे स्कूलें पढ़दे न पढ़दे होंदे ओह् उब्बी खेलदे जेह्ड़े बच्चे स्कूल बगैरा नेईं पढ़दे ओह् घर खेलदे घर बी उ'नें गी बड़ियां गेमां खेलने खेलने गी मिलदियां न जिं'दे कन्नै ओह् अपना आपूं अपने च इक मतलब कि कला त्यार करी लैंदे कि अगर अस खेल खेलना बी इक कला ऐ खेलना बी साढ़ा जरूरी ऐ अगर अस खेलगे तां अस कुतै पुज्जी पाग्गे गै ते खेलना निं अस बड़ा जैदा अजकल्ल दे बच्चे बड़ियां सारियां गेमां खेलदे नांऽ बी निं पता होंदे अद्धियें दे केईं सानूं पता बी होना सानूं बोलना ते सिर्फ सानूं दमाका च अजें बड़ी गेमां खेली दियां सानूं कोई नांऽ पता निं कदें सुने दा बी होऐ उब्बी खेलदे फिर अस अस अस बी खेलदे जियां बालीबाल फुटबाल संतोलिया बालीबाल छप्पन छुपाई बगैरा बगैरा बड़ियां गेमां होंदियां जेह्ड़ी अजकल्ल ञ्याणे खेलदे और हर इक चीज हर ऐ ने हर इक चीज खेलना जरूरी ऐ जिंदगी च खेलना बड़ा जरूरी ऐ ञ्याणे कोला लेइयै स्याने तोड़ी अगर खेलदे रेह् ते साढ़ा शरीर तंदरुस्त रौंह्दा पर खेलने ते जेकर अस खेलगे तां गै साढ़ी जिंदगी मतलब कि साढ़ी हैल्थ शरीर खरा होए ते शरीर ते शरीर खरा होना ते सानूं बड़ी चीजां खाने दी जरूरत सानूं खेलने आस्तै सानूं फ्रूट दी बी जरूरत होनी सानूं खे खेलने ते बड़ी सारी पावरफुल चीजें दी खाने दी जरूरत होंदी जे अस खाग्गै ते साढ़ा शरीर चलग साढ़ा शरीर गै तंदरुस्त रौह्ग तां अस खेलने जोग बनगे इ'यै ते अजकल्ल दे बच्चे उस बड़ियां जैदा आखें चीजां खेलदे न जियां होई आ संतोलिया रस्सा टप्पना छप्पना छोआई टैना फिर लक्कड़ लक्कड़ फिर खो खो खेलदे अजकल्ल दे ञ्याणे कबड्डी और बालीबाल फुटबाल रस्सी टप्पना फिर ब अ बच्चे खो खो खेलियै बी किन्नी किन्नी दूर जंदे और खेलना बी बड़ा जरूरी ऐ ते जियां जियां अस बड़ा आखने होन्नै खेलना साढ़ी जिंदगी गित्तै बड़ा जरूरी ऐ अस बड़ा जैदा खेलने होन्ने फिर अजकल्ल दे बच्चे गी खो खो बालीबाल फुटबाल संतोलिया फिर कबड्डी कबड्डी फिर कबड्डी बी खेलदे फुटबाल बालीबाल भला हर इक टीम दा इक कैप्टन होंदा ओह् फिर उस्सी अपनी टीम गी शैल चलांदा जिस टीम जिस ञ्याणे गी नेईं औंदा होए जिस ञ्याणे गी कोई कोई इच्छा होए भाई असें एह्कड़ी गेम खेलनी पर ओह्दे बारै उस्सी पूरा नालेज देना टीम दा कैप्टन गै ओह् उस्सी पूरी नालेज दिन्दा भला आई इस टीम च गेम च इ'यां इ'यां होंदा इ'यां इ'यां होंदा तुगी एह् इस गेम च इ'यां इ'यां करना पौना तुगी इस गेम च हिस्स हिस्सा लेना पौना जे हिस्सा लैना ते तुसें गी पैह्ले एह्ड़ा फार्म फिल करगा तू एह् फार्म फिल करगा फिर तू उत्थै जमा करागा इत्थै जमा कराइयै तूं इ'यां इ'यां लायां फोटो बगैरा बगैरा पूरी जाच दस्सदा उस्सी भाई तू इ'यां इ'यां करना जिल्लै ओह् इ'यां इ'यां करी ओड़दा फिर ओह् जाइयै आपने उस्सी दिंदा मतलब कि जेल्लै ओह् इ'यां करी ओड़ेआ फिर उस्सी जाइयै दिंदा दस्सदा कैप्टन गी कैप्टन उस्सी सखांदा जे ओह्दे बारे च उस्सी नेईं नालेज ऐ कैप्टन उस्सी दस्सदा कि तूं इस्सी इ'यां दस्सना ते एह्दे उप्पर तुगी खेलना मतलब खेलना ते तुगी जरूरी ऐ मा एह्ड़ी एह्ड़ी एह्ड़ी गेम दे बारे च बी पता होए कि एह्दे च इन्ने प्लेयर होंदे एह्दे च इन्ने बैट बाल फुटबाल आह्ले एक्सट्रा चीजें दी बड़े तुगी तुगी नालेज होना चाहिदा कि एह्दे च ओह्दे आस्तै ओह् जे ते ओह् जे कैप्टन नोआढ़ा सखांदा भाई तुगी इस कला च मतलब कि एह्दे च हिस्सा लैने ते एह्दे गेमां च पर तुगी एह्दा एह्दा चीजें दा नालेज होना बड़ा ज्यादा जरूरी ऐ